नमस्ते हाँ हमारे यहाँ साइकिल पर हैं आप कौन सी साइकिल लेना चाहती हो साइकिल है रेंजन मतलब डोलची वाली है और डंडा वाली है साइकिल कौन सी आप लेना चाहती हो रेंजर का रेंजन का दाम तो सिर्फ सात हज़ार है सात हज़ार है पैंतीस सौ है आप कौन लेना चाहती हो कौन लेना चाहती हो सात हज़ार वाली चलो ठीक है और क्या इतना ही दाम है तो लेंगे नहीं चलो थोड़ा सा कम कर दो चलो एकाध दो हज़ार कम हो जाएगा बस बस छः हज़ार तक होगा बस छः हज़ार तक में ठीक है नहीं तो आप तो भाई दूसरा दुकान देखिए आप दूसरा दुकान देख सकती हो ना अब कितना कम बताइए आप बताइए कितना ले देनाे चाहती हो पाँच में नहीं दे पाएँगे हम तो लाते हैं इतना दूर से हम तो कुछ फ़ायदा नहीं ले रहे हैं अब आप पाँच बोल दीं तो पाँच ही आपको दे देंगे कुछ तो फ़ायदा हमको भी चाहिए आप बताइए आराम से इतना बताइए कि हम कोई दे सकते हैं आपको आप ले सकती हो चलो साढ़े छः हज़ार आ जाओ अब ठीक हो रहा तब कितना लोगी आप साढ़े पाँच नहीं ये तो खरीद ही नहीं पड़ा हमारा जितना हमारा खरीद है उतना तो हमको दे दो चलिए तो थोड़ा बहुत साढ़े पाँच नहीं इतना अच्छा नहीं होगा यहाँ पर चलो छः ले लो अब छः तो ठीक है अब नहीं तो अब कोई बात नहीं नहीं तो होना चाही कितना देना चाहती हो आप बोलिए तो ये साढ़े पाँच क्यों ओके ठीक है साढ़े पाँच आइए